اردو زبان مقامی معیشت جیسے تجارت اور ویوپار میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کا استعمال طبعی طور پر افسرانی اور تجارتی دستاویزات دکانوں کی نشان دہی معاملاتی اور تجارتی بات چیت اور کسٹمر سروس وغیرہ میں ہوتا ہے اردو زبان کا استعمال مقامی تجارتی معاملات میں مدد فراہم کرتا ہے اور لوگ اسے اپنی مادری کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ معاملات کو بہتر سمجھا سکے